आङो आरो दायो आङो खेराइबो खेराइबो मोसायोमोन मोनसे समाव न'आव आरो बेयावबो खेराइ मोसानानै आङो गुबुनखौबो फोरोंनो मोन्दों आरो गामियाव जों जेरावखिजाया प्रग्राम जाबा थारमाने जोङो खेराइ मोसानो थाङोमोन प्रग्राम गानो थाङोमोन बिनिफ्राय जोङो बुहुत प्राइजबो मोनबोयोमोन आरो खेराइ मोसानानै दा जोंनि आरो जोंनि कसिबिल एरियायावबो खेराइ फांसन जायो फांसन जायो बोसोराव बैसागो दानाव बेयावबो आङो मोसानानै प्राइजबो मोन्दों खनसे सिंगोल मोसानानै आरो ओमफ्राय बे बे माबाखौनो लानानै आङो जेनेबा जि इसे रोङो आङो खेराइ मोसानायावनो जे ओरै फोरोंग्रा सारबो मोन्दोंमोन्ना फोरोंग्रा सानमोन्नानै आङो बियावबो सोलोंनो मोन्दों खेराइ खेराइ सायाव फोरोंग्रा सार बिखौनो एसे ऐनो रोंनानै आङो दा इस्कुलाव गथ'फोरखौ फोरोङो आरो बे रोंनायखौनो गावनि एसे रोंनायखौनो लानानै आङो दायो फरायसालियाव जिथु हाबना दंबाय थायो ओंखायनो आं गावनि जे एसे रोंनाय बेखौनो गथ'फोरखौ फोरोंनानै बिसोरखौ माबा स्टेजआव मोसाहोयो आङो आरो खाथिनि बे फांसनफोर जाबाबो बेखौ फोरोंनानै बिसोरखौ ग्रुप बा ग्रुप डान्स मोसाहोनाय मानाय लाङो आरो बिसोरखो सिंगोल मोसाहोयो ग्रुप दान्सबो मोसाहोयो दा गथ'फोरा प्राइजबो मोनो बेनिफ्राय बे गथ'फोरा बिराथ मोजां नांबोयो आरो बेखौ मोजां नाङो आरो गावनि इसे जि फोरोंनानाै आङो बिसोरखौ प्राइज मोनहोनो हायो बेखौ आं गोसोआव बिराथ गोजोन्नाय मोनो आरो बिफोरखौ नों गथ'फोरनि बेबायदि रंजानायखौ नुनानै